खेळ म्हटलो कांय यशूय आनी अपयश ह्ये दोनूय गोश्टी आसतातूच प्रत्येक हेतून सगळ्या हेतून यश मेळटलेंच अशें ना कायी खेळान आमकां अपयशूय मेळटलें आनी प्रत्येक गजाल जर आमी जिखत रावले न्ही जाल्यार खंय तरी गर्व निर्माण जाता की आपणाचो हो उजवे हातीचो खळ म्हणटात पळय त्या त्या टाय्प जावन वयता आनी खंय तरी मायी त्या खेळाडूक गर्व येता त्या मुळे कयी खेळ किंवा कायी ज्यो मॅच आसतात तातूंत अपयश जाल्यार जाता चड बरें म्हणटा हांव कारण अपयश आयल्यार खेळान आमी कशें शिकपाचें किंवा खयचो आमचो डाव चुकलो खंय आमी आनी कितें सुधारणा करूंक शकता आनीक कित्याक लागून आमची चूक जाली हेचें योग्य तरेन आमी विशलेशण करूं शकता म्हणजे स्वताक सांगो शकता की आमी बाबा आयज आपूण हारलो तो ह्या कारणाक लागून हारलो तर फुडें आमी आनीक बरें करूंक शकता हेचेर तेचेर आमची रणनिती कितें आसली खेळटाना कित्याक प्रत्येक खेळेडूची आपली एक रणनिती आसता रणनिती ही राजकारणानूच वापर जाता अशी न्हय एका खेलानूय रणनिती वापर जाता मागीर प्रत्येक खेळ हो प्लान करून खेळ्ळो वता की आयज कसो खेळटलो आपूण फाल्यां मागीर आनीक बरो खेळूंक जाय जाल्या असो खेळटलो त्या मुळें अपयश जर आयले जाल्यार खूब श्यो गजाली आसात ताचेर आमी परत फेर विचार करूंक वे वेळ मेळटा खेळाडूक की आज जर आपूण असो मूव केल्लो जाल्यार कशें जातलें आहल्लें क्रिकेटचे उदारण दिवपाचें म्हणल्यार आयज जर आपूण असो बॉल घातलेलो जाल्यार तो खेळटा तो फुडलो मनीस आव्ट जातलो आसलो काय तो आयज आव्ट जालो पूण फाल्यां ह्यात बॉलान तो आव्ट जातलो कांय तो सीक्स मारतलो अश्या वेगवेगळ्या प्रकारचें विश्लेशण आसता आनी ते प्रत्येक खेळाडून करपाक जाय आनी खेळाडू जर प्रत्याक मॅच जावं पतेक प्रत्येक जी गॅम हा ती जिकीत जर गेलो जाल्यार मागीक तेका खंय तरी गर्व गर्व जाता आनी मागीर आमी आयकलां आसतलें की गर्वाच घर नेहमी खाली असता ही मराठी एक म्हण आहा त्या प्रमाणे गर्व जर जायत जाल्यार मागीर तो खेळाडू कितें आसता एक ठरावीक काळा पुरतोच उरता आनी ताच्या उपरांत मागीर तेचें काम सोंपता ताका लागून प्रत्येक खेळाडूक अपयश हें येंवकूच जाय आनी अपयशातल्यान आमकां विवीध गजाली शिकपाक मेळटा